उबर कस्टमर केर हा सर मां सुबुहु जो साढे नवे जे लाइ गाॾी तव्हां वटि बुक कई साढी नवे जे वॻे जॻह ते तव्हां सवा ॾहे बजे गाॾी ॾियारे मोकिली आहे फोटी फाइव मिनिट्स हिकु वक़्ति आहे तव्हां कुझु वक़्ति जी वैल्यू कयो हुन खां पोइ जंहिं कॾहिं तव्हां गाॾी ॾियारे मोकिली आहे तव्हां गाॾीअ जी हालति ॾिठी हुई हुन में हिकु माण्हू सफ़रु कंदो जंहिं खे हुन गाॾीअ में पूरा पंजतालीह मिंट विहणो आहे ट्रैफिक जे पुठियां जे तव्हां हुनखे ॻंढींदव त पंजतालिनि मिंटनि जो इहो ॾेढु कलाक ऐं सवा कलाकु बि थी सघंदो आहे जहिड़ा रोड रस्ता ट्रैफिक लॻी पेई आहे हिन खां पोइ तव्हां गाॾीअ जे अंदरि त कंडीशन ॾिठी अथव गाॾीअ जी हिन में माण्हूअ जे विहण लायक़ हिकु सीट आहे जेको माण्हू ऐटलिस्ट वन आर हुते हिकु कलाकु हुते गुज़ारे सघे तव्हां पंहिंजे ड्राईवर खे थोरा थोरा फज़ीलत भरियां लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जुम्ला यूज़ करण तमीज़ सां निहारण साम्हूं कस्टमर केर आहे जाइफ़ा आहे मर्द आहे गॾु हुन सां ॿारु आहे कुझु हिननि खे तव्हां सेखारींदा आहियो तव्हां बराबरि जेके पैसा चार्ज कयो था असां कॾहिं ॾियण लाइ तयार आहियूं हुनजे पुठियां असां तव्हांजी सर्विस त असां ऐक्चुअली हेतिरी त उमेद रखी सघंदा आहियूं न हेतिरी त असांजो हक़ आहे ना जंहिं विश्वास सां असां तव्हांखे अचूं था पिया तव्हांजो सर्विसिस असां पंहिंजे लाइ खणूं था पिया त थोरो तव्हांजी बि जवाबदारी थिए थी न त तव्हां बि पब्लिक खे थोरो ध्यानु ॾियो तव्हां पंहिंजा मनु घुरिया पैसा घुरो था पिया असां उहे कढी ॾियूं त पिया तव्हांजे हिकु त बंदे खे ॻाल्हाइण जी फज़ीलत त बिल्कुलु बि न हुई हुन खां पोइ जंहिं सीट ते माण्हू विहे हुन मां जीत निकिरनि मन मां पंहिंजे सफ़र खे हिकु बीमारीअ जो घरु करे समुझी हलां बीमारी पंहिंजे घर लाइ खणी वञा पंहिंजे घरु भातियुनि लाइ हिकु बीमारी खणी वञा थोरी त साफ़ु सफ़ाईअ जो ध्यानु रखो तव्हां वरी गाॾीअ में पंक्चर छो तव्हां सर्विसिस न कराईंदा आहियो छा टाइम टू टाइम मन मां तव्हांजे पुठियां पंहिंजे घणे वक़्त जे नुक़सानु जो मुंहिंजो जवाबदार केर थींदो मां जंहिं सहुलियत जे लाइ मां तव्हांखे तव्हांजी सर्विस वरिती मुंहिंजो हुन मां छा वरियो पैसे जो नुक़सान सिहत जो नुक़सान मनु ख़राबु जॻह ते टाइम ते न पहुतमि मां साम्हूं वारो मूं खां नाराज़ केर जवाबदार हुनजो तव्हां ॿुधायो मूंखे